हा डेंगियूं बुखार रोकण जे लाइ घर में सफ़ाई पाणीअ जो मटु जीअं रोज़ु धोई करे रोज़ु भरण घुरिजे ॿियों किचन में कुझु बि खाइण जी शइ सभु ढके रखण घुरिजे वधीक थी सघे त किचरे किचिरो डायरेक्ट फ़िटो करण घुरिजे ॿियों असां महीने महीने पाणीअ जी यूस करण वारा टंकी बि साक़ु कराईंदा रहंदा आहियूं ऐं आसे पासे में क्लीनिंग रखंदा आहियूं गुड नाइट राति जो डेली चालू हूंदो आहे जीअं सूम्हण जे टाइम बेड जे चारई पासा नेट कवर कंदा आहियूं क्लीनिंग रखण ज़रूरी आहे जीअं की रोज़ु फ़र्श बुआरो ॿासण बासी कमु कुझु बि न रखंदा आहियूं घर में जंहिं शइ सां मछर फ़हिले उहा शइ खे पाण खे परे रखण घुरिजे जीअं की पाणी वाणी हेठि रस्तनि ते बालकनियुनि में हारजंदो आहे उते फ़िनाइल सां साफ़ु करे उते डी टी टी पाउडर छटे करे पाण खे सफ़ाई रखण घुरिजे